ہاں ہم ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں و لنچ کرتے ہیں مجھے ایک ساتھ سب کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانا بہت پسند ہے وہ معاملات یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں جیسے کہ شادی میں بیاہ میں اور جیسے کہ کوئی بھی ہم اپنے گھر میں چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ ہمارے گھر ڈنر پہ بلاتے ہیں ہم ان لوگوں کو لا یا پھر لنچ پہ بلاتے ہیں اگر دوپہر کا سمے ہے تو لنچ پہ بلا لیتے ہیں تو وہ معاملات یہ ہیں کہ جب ہمارے گھر کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی خوشی ہوتی ہے تب ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں ڈنر پہ یا لنچ پہ جب سب پھر ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے فیملی ہوتی ہے پوری اور شادی بیاہوں میں مطلب دعوت کری جاتی ہے میں نے ایسا نے دیکھا ہے ہر جگہ پر زیادہ تر اور پھر مندروں میں بھی بھوگ لگایا جاتا ہے مندروں میں کھانا بانٹا جاتا ہے غریبوں کو اور مطلب شادی میں بھی دعوتیں کی جاتی ہیں ولیمے ہوتے ہیں ان میں دعوتیں کی جاتی ہیں کھانا کھلاتے ہیں لوگ